हमर जेना मुड़ना भेलै मूड़न हमर होलै भइआके होलै सिमरियामे मुड़ना होलै ओकर बाद सिमरियामे मुड़ना भेलै तऽ सभको मूड़न भेलै तऽ सभ पहिला बार जइसे मुड़ना भेलै तऽ हम भी पूरा बाल हमर मूड़ल गेलै रहै भइआके भी मूड़ल गेलै आब जइसे मूड़न होइ छै पूरा नहि मूड़ल जाइ छै तनिक ही मूड़ मूड़ल जाइ छै आओर दही लगाएल जाइ छै दही लगेलखिन फुआ दीदी जतना छथिन सभ द दही लगेलखिन दही लगेलखिन हुनका सभकेँ नेग मिललै नेग मिलै छै जइसे रुपैआ भेलै कटोरी भेलै काँसाके कटोरी भेलै साड़ी कपड़ा जे भेलै सभकेँ मिललै रहै हमरा हुनका आओर मिललै तऽ हमरो आओर सभ जतना अएलखिन रिलेशनमे सभ कोइ कपड़ा सभ सबरङ्गके कपड़ा लैके अएलखिन आओर मूड़न भेलाके बाद सभकेँ गोड़ चुन छुइके परनाम कएलिए हमरा आओर सभ अपना अपना जे आशीर्वाद भी देलखिन कोइ एक सओके देलखिन कोइ डेढ़ सओके देलखिन कोइ पाँच सओ रुपैआ देलखिन जइसे मामू भेलखिन तऽ पाँच सओ रुपैआ देलखिन नाना देलखिन हजार रुपैआ नानी देलकै पाँच सओ रुपैआ हर जिनका जे जे सामर्थ्य भेलै आशीर्वाद देलखिन हमरा आओर कि लगलै हमरा आशीर्वाद भेलै ओ देलखिन हम लेलिए आशीर्वाद मूड़न भेलै सिमरियामे भेलै देवघरमे भेलै मुड़ना देवघरमे जइसे मुड़ना भेलै देवघरमे मुड़ना भेलै तऽ वहाँ भी सभ मुड़ना होइके आओर सगरे भोज भात जे छिकै हर लोककेँ भोज खिलेलखिन रहै सभलोक भोज खएलखिन रहै जइसे भोजमे पूरी सबजी रस रत्तू लड्डू रसगुल्ला बुनिआके भोज भेलै ओकर बाद भोज खएलखिन सभकेँ जइसे कार्ड देल गेलै ओ कार्ड पएलखिन सभ रुपा चुमाओन कहल जाइ छै हमरा आओर हमरा आओरके यहाँके भाषामे चुमाओन कहै छै चुमाओन देलखिन कोइ एक सओ एक कोइ दुइ सओ कोइ पाँच सओ कोइ हजार रुपैआ जिनका जइसन होलै सामर्थ्य ओ देलखिन अपना हमरा यहाँ भोज होलै तऽ पूरी सबजी रत्तू सबके जइसे बगलके गो गोतिआ पड़ोसी जतना रिलेशनमे अएलखिन रिश्तेदारसभ के भोज भात सभ खएलखिन हर लोक खएलखिन बहुत अच्छासे भोज भात मुड़ना भेलै भेलै मुड़ना भेलै सिमरियामे अपना गङ्गाके तटमे देवघरमे कामाख्यामे वहाँपर कामाख्यामे हुआ उसके ओकर बाद होलै राजरप्पा अस्थान कात्यायने अस्थान ओकर बाद देवघर बासुकीनाथ बहुत जगह अइसन छै जे भेलै हमरा दे मुड़ना मुड़ना ओ कबुलती भगवान भगवानके होलै मम्मी पप्पा हे भगवान अइसन ई चीज देबै तऽ मूड़न करबैबऽ बहुत होइ छै लोक माँगै छै भगवानसे जइसे मम्मी माँगल माँगलकै आओर भेलै तऽ ओ चीज इच्छा पूरा भेलै तऽ अपन कएलकै मुड़ना मूड़न अपना कएलकै तऽ अपना ओकरा ओ फेरसे ई शुभ काज होइ छै मूड़न ओ चेनके सभ लोककेँ बोलाएल गेलै भेँट करल गेलै बोलल गेलै सभ सम्बन्धी सभ मिलि गेलखिन सभ अपना अपना भुमिहार परिवारसे जतना बाभनसभ छिए हमसभ अपना हिन्दू धरममे सभ अपना ईसभ काज होइ छै